असांजा हाणे महाराष्ट्र में छोकिरा या छोकिरियुनि ॿिनी खे इहे किरकेट खेॾण लाइ ग्राउंड्स बि ठाहियां अथऊं ऐं हुननि जी पाण में कॉम्पटीशन बि कनि था उणिवीह साल जे घटि उमिरि वारनि जे लाइ अलॻि कॉम्पटीशन हुननि खे बाहिरि हैलो दुनिया में वञी खेॾण जो मौक़ो मिले थो पियो अॼुकल्ह